हांव म्हज्या इश्ट इश्टिणी सलावली डॅमाचेर व्हरतलें

गार्डन आसा तें दाखयतलें आनी बॉटनिकल गार्डनूय आसा ते त्या गार्डना वखदाची झाडांय आसा ते वखदाचीं झाडां कितकन उपयोगा पडटा तें हांव तेंका सांगतलें आनी तींग भुरग्यांक ल्हान भुरग्यां खेळपाकूय मेळटा गार्डनूय आसा